क्रिकेट जो कि मेरा फ़ेवरेट गेम है ऐसा कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चित्ताओं का खेल है क्योंकि इसमें कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं होता है कि कब कोई विकेट गिरेगा या फिर कब कोई खिलाड़ी कोई सिक्स लगाएगा या चौका मारेगा कब कोई शतक लगाएगा या फ़िफ़्टी मारेगा और सीधी सी बात ये भी यहाँ डिसाइड नहीं होता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो किसी खेल में डिसाइड नहीं होता है पर इस खेल का रोमांच इतनी हद तक बढ़ जाता है कि दर्शन दीर्घा में बैठे हुए लोग ये जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि कब किसकी जीत हो जो जिस टीम का प्रशंसक होता है वो उसको देखने के लिए जीत उसकी देखने के लिए तैयार हो जाते हैं तो जब कोई डिसाइड नहीं होता है हार जीत उसके बाद भी सभी खिलाड़ी इसे बड़ी शिद्दत और मेहनत के साथ खेलते हैं ठीक इसी प्रकार अपनी लाइफ भी है यार कि जिस प्रकार जिस टाइप से इस क्रिकेट खेल में किसी को पता नहीं होता है कि किसकी जीत और किसी हार होगी वैसे ही लाइफ़ में भी कभी कभी तो हमारे पास बड़े ख़ुशी के माहौल या ख़ुशी के मूमेंट आ जाते हैं पर कभी कभी दु ख का पहाड़ भी टूट जाता है यहाँ भी पता नहीं होता है लाइफ़ में कि इससे बाहर निकल पाएँगे या नहीं या ठीक क्रिकेट की तरह आउट हो जाएँगे पर उसके बाद भी हम अपनी लाइफ़ को बहुत ही शानदार तरीक़े से जीते हैं और संघर्ष करके जीते हैं और परिणाम कुछ भी हो लेकिन सफ़र का पता नहीं चलता है ठीक क्रिकेट की तरह और एक मनोरंजन की तरह को अपनी लाइफ़ अपन जी लेते हैं तो इसके अलावा क्रिकेट मेरा फ़ेवरेट गेम इसलिए भी है कि इसमें अलग अलग टीमों में रहते हुए भी जो सभी खिलाड़ी हैं उनमें समभाव की भावना होती है ठीक देश में भी अलग अलग समुदाय अलग अलग देश अलग अलग देशों अलग अलग देशों से लोग आकर क्रिकेट एक मैदान में खेलते हैं अपन ये कह सकते हैं कि सारे देशों का मिश्रण एक ग्राउंड पर हो जाता है तो अलग अलग धर्म जाति के लोग एक ग्राउंड में आकर मिलते हैं क्रिकेट में अलग टीम होते हुए भी सभी एक साथ रहके खेल भावना का प्रदर्शन करते हैं तो इससे सारे देश सारे विश्व में एक संदेश भी जाता है कि हमको एक साथ रहना चाहिए और समभाव की भावना से अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए और एक चीज़ और कह सकते हैं अपन क्रिकेट में कि इसमें जो है दो चार खेलों का मिश्रण हो जाता है क्योंकि क्रिकेट में आप रनिंग भी करते हैं और एक प्रकार से योगा अगर कोई नहीं करता है तो सारे योग भी क्रिकेट के माध्यम से हो जाते हैं तो बस इन्हीं सब कारणों से क्रिकेट मेरा फ़ेवरेट गेम है